भारतीय शिक्षा प्रणाली प्रि प्राथमिक प्राथमिक माध्यमिक इअं टे दर्जे जी हूंदी आहे भारतीय शिक्षा प्रणाली खे समान्ता जे मामले में इलाही चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जीअं की गांवनि जी ऐं शहरनि जी पढ़ाईअ में ॾाढो फ़र्क़ु ईंदो आहे छोकिरनि जी ऐं छोकिरनि जी पढ़ाई में इलाही समान्ता थींदी आहिनि जंहिंखे छोकिरियुनि जी छोकिरियुनि खे घटि उमिरि में शादी करिणी पवंदी आहे जंहिंजे करे